देखिए मुझे कोई वाद्य यंत्र बजाते इतने अच्छे से तो नहीं आता हाँ मैं थोड़ा बहुत जो बजाते नहीं आता या कभी कभी ये क्योंकि मिलती भी नहीं हैं चीज़ें बजाने को या कभी कभी कहीं से उपलब्ध हो जाती है तो हम बजा लेते हैं पर उतने अच्छे से तो नहीं आता अगर मुझे कोई वाद्य यंत्र यदि सीखने का यदि मौका मिलेगा तो मैं इंस्ट्रुमेंट बजाना ही सीखना चाहूँगी इंस्ट्रुमेंट या हारमोनियम या ऑर्गन ये ही चीज मैं बजाना सीखना चाहूँगी यदि मुझे मौका मिलता है तो